काणकोणांत सांस्कृतीक जी वार्सां आसा तातूंत भितर म्हाका दिसता बोडगेश्वर देवाची जात्रा श्री मल्लिकार्जून देव श्रीस्थळ ची जात्रा लयराईची देवीची जत्रा हे व्हड प्रमाणांत लोक मनयतात आनी ह्या जात्रेच्या निमित्यान देव देवतांचो आशिर्वाद दिता